पक्षी जे छै ने बहुत जगह मतलब अपन घोसला बनाबय छै जकरा जकरा की घर बोलय छियै हमरा आरू पक्षीके घर मतलब हर गाछपर हर बाँसपर मतलब हर मतलब पेड़ पर मतलब पक्षी अपन घर बनाबय छै जकरा की घोसला बोलय छियै हमरा आरु पहिले बचपनमे की करय रहियइ की मतलब कहीं जाइ रहियइ कहीं पेड़पर देख लेलियइ की हँ पक्षी घोसला बनायल छै तऽ ओकरा की करय रहियइ मतलब या तऽ पेड़पर चहरि कए या तऽ गाछपर चहरि कए उ गाछपर सँ की करय रहियइ उ घोसलाके उजारि दै रहियइ देखय लए चाहय रहियइ की मतलब ओइमे पक्षी अण्डा देलकइए कि नहि देलकइए मतलब अण्डाके मतलब ओकर उतारि कए देखय रहियइ केना दै छै केना रहय छै केना नहि रहय छै बहुत गाछपर पक्षी घोसला बनाबय छै जेना बहुत सारा पक्षी छै मोर तोता ई सब तऽ खैर घोसला नहि बनाबय छै पड़ोकी भए गेलय कौआ भए गेलय मैना भए गेलय ई सब जतना भी पक्षी ने पक्षी छै बहुत जगह घोसला बनाबय छै देखय रहियइ अच्छा लागय रहय की घोसला कितना अच्छा कितना सुन्दर बनाओल छै फिर भी ओकरा देखय खातिर घोसला देखयके खातिर गाछपर चहरि जाइ रहियइ या कोनो बाँस लए कऽ कोनो करची लए कऽ मतलब घोसलाके उजारयके कोशिश करियइ कियाकि बचपनमे तऽ अभी उतना मतलब ज्ञान नहि रहय उ लए कऽ पक्षीके घोसलाके उजारि दै रहियइ लेकिन आब तऽ उतना घोसला तोसला नहि उजारय छियै पक्षी जब घोसला लगबय छै तऽ बहुत अच्छा लागय छै देखयमे बस आब जे छै ने चहरिके बस गाछपर देख लै छियै कि हँ घोसला बनायल छै बहुत अच्छा लागय छै घोसला देखयमे बस ओकरा घोसलाके देखके बस छोड़ि दै छियै मतलब घोसला बहुत अच्छा लागय छै देखयमे आदमीके घोसला जे छै ने पक्षी के नहि उजारना चाही घोसला रहय लए देना चाही पक्षी बहुत मेहनत करिके ई घोसला बनाबय छै एक एक खऽर बीछ कए लाइले जाइ छै तब गाछपर घोसला बनाबय छै पक्षी पक्षी कितना बुरा लगतइ हेतय ने घोसला जब ओकर उजारि दै छियै तऽ बहुत बुरा लागतइ तऽ पक्षी घोसला जब उजारि दैत हेतय तऽ जेना आदमीके घोसला घर उजरि जाइ छै तऽ उसी तरह पक्षीके यदि घोसला उजारि दै छै कोइ तऽ पक्षीके भी मतलब मनमे उदासी हेतय हेतय की एतना मेहनतसँ घर बनेलियै इतना अच्छासँ मतलब आपन घोसला बनेलियइ आओर कोइ उजारि देलकइ तब जाहिमे पक्षी भी के बुरा लगतइ हेतय इहे लए कऽ आदमीके जे छै ने पक्षीके घर आओर घोसला नहि उजारना चाही रहय लए देना चाही